जिस बेल्लै अस अपने ग्रांऽ दे बिच्च कुसै निक्के जागतै गी

माश्टर होंदे न शिक्षक मतलब पढ़ाने आह्ले तां ओह् उत्थै बच्चे दा जनम टैम मंगदे न क्योंकि ओह् बड़ा जरूरी होंदा जनम टैम होई गेआ जि'यां कन्नै कन्नै जनम दी तरीक बी मंगदे न होर थोह्ड़ी थोह्ड़ी बोह्त उत्थै पैसे बी लैंदे न क्योंकि साढ़े हिन्दोस्तान च

तां करियै जेह्ड़े साढ़े

ओह्दे च थोह्ड़ी घट्ट फीस ऐ